कानांत घालप म्हणजे फटोवप म्हजो फ्रेंड खूब फावटी आपले जे भोंवपाक वयता तें आमच्या कानांत घालीत आसता कानार पडप आयकुंक येवप काल शेजाऱ्यान कित तरी गो एक गोश्ट जाली ती आयज सकाळीं फुडेंच कानार पडली कूस लावप तिडावप म्हजो एक मित्र आशिल्लो तो आमया आमच्या बाकिच्या मित्रांनी खूब फावटीं कूस लावपाचीं कामां करतालो